آج کل کی اسٹوڈنٹ لائف میں سوشل میڈیا اتنا زیادہ کامن ہوگیا ہے جس کی وجہ سے بچے اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں انہیں اپنی اسٹڈی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کلاسز اٹینڈ کرنا امپورٹینٹ نہیں سمجھتے اور اپنے کلاسز کو بنک کردیتے ہیں اور برتھ ڈے پارٹیوں میں جانا دوستوں کے ساتھ گھومنا سوشل میڈیا پہ ٹائم اسپینڈ کرنا یہ ان کی فیورٹ تھنگس بن گئی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پاتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے اسکول آنے میں ان اسٹیبل ہوجاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بس بھی چھوٹ جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں آ سکے پر آج کل جو جس نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے اس میں یہی ہے کہ زیادہ تر بچے اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مائنڈ پر نگیٹیوٹی زیادہ ہیوی ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹڈی کا لوڈ نہیں اٹھا پاتے اور وہ کلاسز بنک کرنا اسٹارٹ کردیتے ہیں تاکہ انہیں اس سے تھوڑا ریلیف مل سکے